ہاں جی تو میرا جو یہ بزنس ہے دلی میں ہی ہے اور میں جو ہوں اس کو کرتی رہتی ہوں کہ مطلب جیسے نا آج کل کون سی نئی چیزیں آئی ہیں مارکیٹ میں تاکہ میں اس کو جلدی سے اڈاپٹ کر پاؤں اور اپنا بزنس بڑھا پاؤں اور میرا مقصد ایکچولی یہ بھی ہے کہ پیسہ تو ملے گا ہی بزنس بڑھے گا ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھتی ہوں کہ میرے جو امپلائیز ہیں جو میرے لیے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ایک تو میں ان کو اچھی سے اچھی سیلری دے پاؤں دوسرا جیسے کوئی بھی تیوہار آتا ہے کوئی بھی عید دیوالی یہ سب ہوتی ہے تو ان کو تھوڑا بونس مل جائے تو ان کے لیے بھی اچھا رہتا ہے ان کی فیملیز وہ بھی خوش رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک یہ دونوں طریقے سے ایک ہی دن میں سچویشن ہو جاتی کہ میرا بھی کام ہو رہا ہے میرے امپلائیز بھی خوش ہو رہے ہیں